हेलो हँ हँ पढ़ाइ आर केहन चलैत हए ई जे इतना अच्छा अच्छा तऽ कौलेज आर बनि गेलै इसकुल आर तऽ बनि गेलै हन तऽ हम तऽ बनाइए रहल छियै एतेक एतेक एतेक एतेक तऽ बना देलियै हन हूँ डाक नहि कतेक डाक्टर बला इञ्जीनि आरबला तऽ शिक्षा बला कतेक तऽ बना देलियै हन हूँ हम तऽ काम करबाइए रहलियै हन इसकुलमे तऽ आब एतेक इसकुल कौलेजमे आब एतेक सुविधा भऽ गेलै हन आब एतेक से कतेक होयतै एतेक भऽ गेलै हन बच्चा बच्चाके गार्जिअन भेजतै तब ने हूँ वहीँ ने आ सिर्फ बिहारमे जब शिक्षा सब पढ़तै लिखतै तब ने शिक्षित रहतै सब पढ़तै तब ने आगे बढ़तै ओएह ने पढ़तय तब ने आगे बढ़तै एतेक इसकुल कौलेज बना देलियै इञ्जीनि आर कॉलेज डाक्टरिङ्ग कॉलेज सब बना देलियै पढ़तै लिखतै तब ने बना तऽ हम देबे केलियै हन बच्चा आर पढ़य लै जेतै तब ने कि हम थोड़ी बच्चाकेँ उठाके लऽ जयबै य उँ तऽ बनल हए बच्चाकेँ भेजिऔ ने ठीक हए